जी हाँ नमस्ते दीदी थोड़ा कूलर लेना है थोड़ा अच्छा लेना है कूलल थोड़ा अच्छा लेना है क्वैलटी का लेना है कम्पनी का लेना है ठीक है थोड़ी अच्छी कम्पना की उस कम्पनी का चाहिए और अच्छा क्वालटी का चाहिए और रेंज आप बता दीजिएगा तो हम उस समझ कर के आएंगे फिर लेंगे लेकिन ठीक है हम आएंगे दुकान पर चीज़ पसंद करेंगे देखेंगे क्वैलटी देखेंगे चलाने के सीखेंगे तब हम लेंगे कितना रेंज का है कितना रेंज का है ठीक है आएंगे तो हम देखेंगे चीज पसंद करेंगे क्वैलिटी देखेंगे जी देखेंगे कलर देखेंगे थोड़ा सा ठीक एक कनी काम दाम कम कर दीजिएगा

ठीक है ठीक है हम आएंगे फिर लेंगे